औ नंगौ

आङो बाजारावनो खालामो पार्लार दङ गंसे बेयावहाय बे गसाइगाव बाजारा बेयावहाय बिल्डिं गोजौआवहाय आंनावथ' सिम्पोलनिफ्राय दङ जेन'बा पन्द्रस'निफ्राय स्टार्ट आमफ्राय बेनिफ्रायहाय नोङो गोजौनिफ्राय गोजौसिन दाम गोसा दंलाङो जोरै नोङो एसे साबसिन देलायलांगोन बे हिसाबैहाय दामा बारायलांगोन आरो ना जुदि नों पन्द्रस' देलायजायोबा ओरैनो सिम्पल जागोन आरखिना बेयावहाय हेयार दिजाइन थानाय नङा अन्लि जस्ट मोखांनि मिनिमालल' थागोन आरखि मेकापआ औ तिन हाजार सारि हाजार बिदि थांगोन आरो कार्लि खालामनानैहाय हेयार बुस्ट होजागोन बिबारबो होजागोन आरो एसे दिजाइन खालामनानैहाय बानबो खालामजागोन बेयावहाय बिबार होजागोन आरो ना बिदि बानायजागोन औ दङ दङ बे देलायनायावनो स्ट्रेट खालामजागोन ना पार्मानेन्ट स्ट्रेट औ पार्मानेन्टआ जाहैबाय लेन्थ हिसाबजोंहाय आमफ्रायहाय नोंनि खानायनि हिसाबजोंहाय जागोन आरो ना दा खानाया मासिबां गोलाव जेनेबा बिखुं बारजासे थाफ्लि सिम बिदिबा थ्रि थावसेन्ड थांगोन दे लाफैनो हागोन सार्भिसखौहाय दखानआव खालामफैब्ला साबसिन जागोन दां आङो वाट्सएपआवहाय हरगासिन दङ दे बे वाट्सएप नाम्बार दङ दा बे नाम्बरा नोंना होमबालाय आङो हरनोसै बेयावनो आंनि एडरेसखौ सेन्ड खालाम हरनोसां

दे होनबालाय थेंकिउ